छब्बी जनवरी उस दिन होंदा साढ़ै स्कूल स्कार्ड ते मिगी बड़ा जादा मज़ा आंदा क्योंकि उस दिन मतलव में स्कार्ड करदी ही ते स्कार्ड करियै आर्मी आह्ली फीलिंग आंदी ही ते बड़ा गै जादा मज़ा आंदा हा ते तेरां तरीक अपनी पुलीस क्योंकि उस दिन लोह्ड़ी होंदी ते लोह्ड़ी होंदी ते लोह्ड़िये गी बड़ा जादा मुंगफलिये दा हांर बनांदे ते भिरी अग्ग बालदे ते चार चबक्खै मुंगफली सुटदे बड़ा गै जादा मज़ा आंदा इक डेट ऐ तेरां अपॅैल तेरां अप्रैल गी बसाखी दा मेला लगदा इत्थैं साढ़ै मेला लगदा ते बड़ा ई जादा मज़ा आंदा मेलै घूमने दा मेले दा नमियां नमियां चीजां खरीदनियां ते चौह्दां नम्बर ते चौह्दां नम्बर गी मेरा जन्म दिन होंदा ते मिगी उस दिन बा बड़ा ई मज़ा आंदा फिर ऐ पंदरां अगस्त पंदरां अगस्त गी होंदा इंडिपैंडैंस डे ते उस दिन बी बड़ा ई जादा मज़ा आंदा स्कूल जाने दा